हैलो हांजी आं तुस कु'न बोल्ला दे ओ अच्छा रियासी रियासी ते बड़ी सारियां न जियां सिआढ़ बाबा होई गेआ थोह्ड़े नेईं पिच्छे रियासी कोला जाह्गे अस नौ देवियां बगैरा होई गेआ इत्थै डैम डैमटॉप बी ऐ घुम्मने आह्ला शिवखोड़ी जाई सकदे तुस होर बी मतलब बड़ी जगह निक्की मुट्टी जगह न ओह् बी दस्सू उड़गे तुसेंगी तुसें औना कोल्ले धोड़ी ऐ कश कश के हैन कोई पंज किलोमीटर कोई दस्स कोई पंदरां होनी बस पंदरां बी इन्नी गै ज्यादा दूर नी ऐ तुस आ मंदिर बी हैन ते होर बी मतलब दो चार मंदिर बी हैन ते तुसें औना कोल्ले ते किन्ने बंदे होने मिगी सनाऊ उड़़ो ना फ्ही में उस्से स्हाबै दा अरेंजमैंट दिक्खी लैगा अच्छा औना कोल्ले धोड़ी ऐ तुसें अच्छा कोई गल्ल नेईं तुस मिगी फोन करी लैयो में तुसेंगी पिक करी लैगा ओके